हा वाहेगुरु बढ़िया हालु आहे ॿियो हुकुमु कयो कीअं यादि कयो मूंखे ग़रीब खे भाॼियुनि वारनि खे आलू आलू सस्ता आहिनि

हा हूंअं टीहें रुपये किलो आहिनि पर तव्हां पंज किलो वठंदव तव्हांखे पंजवीहें रुपये लॻाईंदासूं हा पंजवीहें रुपये सुठा आलू अथव हिकदमि साफ़ु आलू अथव चिप्स वारा चिप्स वारा चालू अथव सुठा आलू अथव बसर बि सस्ता आहिनि बसर हिन महिल टीह रुपया हल हिलो हलनि था पिया ऑफर जे में वठंदव त वीहें रुपये तव्हांखे लॻंदव सुठा नासिक जा बसर अथव अ रखंदव त घटि में घटि ॿ टे महीना आराम सां थी हलंदव ख़राबु न थींदव

टमाटा त पिया हलनि था चालीहें रुपये हलनि हूंअं पर वधीक वठंदव वधीक वठंदव त वीहें रुपये किलो लॻी वेंदव वीहें रुपये किलो में

हा ठीकु आहे ॿियो बि कुझु वठंदव गोभी वीहें रुपये गुलु अथव वीहें रुपये गुलु ॾाढो बढ़िया गुलु अथव उनमें थोरी ॾिसी वठंदासीं गोभी हिन महिल ॾाढी महांगी थी हले पयी तॾहिं बि तव्हांखे वीहें रुपये खां थोरी पंदरहां रुपया घटि पंदरहां रुपया खनि लगाईंदासूंव पंज रुपया हुनमें घटि कंदासूंव अचार वारी सुठी आयूं अथव वॾी वारी सुठी अथव हिन महिल सौ रुपए किलो हलनि थियूं पयूं हिन महिल हिन महिल सीजन में सौ रुपये किलो हलनि थियूं पयूं पर तव्हांखे हा कुझु घटि लॻाईंदासूंव हा बिल्कुल साफ़ु ॾींदासीं सिंधी बिह त ॾाढा महांगा आहिनि अढाई सौ रुपये किलो हलनि था हू त पर बिह बि त आहिनि बिह बि हिकु नम्बर में अथव बिल्कुल वाईट अथव बिल्कुल वाईट खाईंदव त ॻाईंदव तव्हां त कहिंड़ा बिह ॾिना तव आड़े पाड़े वारा वठी तव्हांखा अची रोटी खाईंदव हा ठीकु आहे पालक हनमहिल सुठी अचे कोन थी पयी पर वरी बि सुठी अथव ठीकु ठाकु अथव असां वटि असी रुपये किलो अथव असी रुपये किलो सी सी सीजन हिन महिल पालक जी सीजन कान्हे की पालक अचे कोन थी पयी पर असी रुपये किलो तव्हांखे ॾींदासूं हा ठीकु आहे चुकंदर चुकंदर बि अथव हा सठि रुपये किलो सठि रुपये किलो

सठि रुपये किलो बढ़िया बढ़िया वॾा वॾा बीट अथव सठु रुपये किलो अथव हा छोकिरो अचे नौकर अचे त तव्हांखे मोकिलियांव थो ॿधी पूरो पैक कराए करे नौकर वियो आहे नौकर वियो आहे रोटी खाइण असल में हा हुनजी थोरी माउ जी तबियत खराब तस त हुनजी सेवा करे पोइ ईंदो सेवा बि ज़रूरी आहे न हा हा अचे छोकिरो अचे न न तव्हांखे ॿई हमेशह जा ग्राहक आहियो तव्हां हमेशह जा ग्राहक आहियो हितां हा हा हा ठीकु धाणा हा ठीकु आहे हा हा धाणा सुठा आहिनि सु हा धाणा सुठा आहिनि सस्ता बि अथव धाणा सस्ता आहिनि ॾहें रुपये पाव तव्हांखे ॾिसींदासीं